کون جی بھیا کون آواز نہیں آرہی تھی ہاں ہاں جی جی جی بھیا پہچانے نہیں جی جی فون کیوں کیا تھا بتائے ہاں ہاں سبزی سب مِل جائیں گی آ جائیے آ جائیے لے لیجیے آ کے ہاں ہاں بالکل ابھی ابھی ابھی ہی مال آیا ہے ہمارا تھوڑے دیر پہلے ہی صُبح میں مال لوڈ ہُوا تھا آ چکا ہے وہ بہت ایک دم فریس سبزی مِل جائے گی خود کا کھیت ہے ہمارا

ٹماٹر ایسے ہی مِل رہے ہیں ابھی اَسی روپیہ چل رہا ہے تھوڑا تیز چل رہا ہے ٹماٹر کا ریٹ آلو مِل جائیں گے آلو تو ٹھیک ہی ریٹ ہے پچیس روپیے میں چل رہے ہیں کتنے لِکھ لوں آپ کے دونوں مِل جائیں گے نئے والے تھوڑے سے پچیس روپیے میں ٹھیک ٹھیک اور بھیا اور بھیا گاجر واجر گاجر ایسی مِل جائی گی ابھی تو تھوڑا چل رہی تھی پینتالس روپیے میں ہے لیکن آپ کو مِل جائے گی چالیس لگا لیں گے بس دیکھے میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی چالیس روپیے کر لیے بھیا نہ نہ ایک کلو میں نہ کہلوائیے ایک کلو میں نہ کہہ تھوڑا زیادہ ہوتی تو ہم دیکھ لیتے ایک کلو میں کیسے ڈسکاؤنٹ کر پڑتا نہیں یار بھائی صاحب اُنتالیس روپیے تو ہماری خرید کی ہے چلیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک آ اگر آپ آ جائیں تو آ جائیں ورنہ ہمارا ڈلیوری والا لڑکا آ جائے گا اُس کو پچاس روپیے دے دیجیے گا وہ پہنچا دے گا آپ کا ایڈریس بتا سکتے ہیں اپنا ہمار ایڈریس تو وہی ہے منڈی سمیتی کے پیچھے جو گلی جا رہی ہے وہاں پہ ہماری دُکان ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے چلیے